हमें बैंकिंग और बीमा बीमा वित्तीय सेवाओं के बारे में काफ़ी हद तक हमको जानकारी लग रही है जिससे हम अपना बीमा करा है मैंने बीमा करवाया है इसे अटल योजना चल रही है सरकार की जिससे अपने शाठ वर्ष के बाद उसमें अटल पेन्सन मिलेगी ऐसी ऐसी योजनाएँ चालू हो गई हैं जिसमें कई लोगों को प्रभावित हो रहे हैं उससे और अपने जीवन में जीवन बीमा है जिसमें अपने साठ साल बाद अपने आगे के जीवनयापन करने के लिए काफ़ी हद तक वित्तीय सहायता मिलेगी और वाणिज्य बैंक में और बीमा बीमा कम्पनियाँ गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ हमारी सहायक समितियाँ पेन्सन फंड और म्यूचुअल फंड और अन्य छोटी संस्थाएँ शामिल है बैंकिंग सेवाओं के साथ बीमा सेवाएँ देश की जी डी पी लगभग सात पर्शेंट से अधिक योगदान देती हैं एक अच्छी तरह से विकसित और बीमा आर्थिक आर्थिक विकास के लिए एक वरदान है